जुनारफोर फिसिनायनि आदबजों लोगोसे जोङो उफ्रा फालांगि खालामनाय बुङोब्लाथाय गोबां रोखोमनि बा सरासनस्रा गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि गेजेराव जोङो दाव अमा बोरमा हांसो मोसौ मैसो बैफोरबायदि फिसिनायजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो बा जुनार फिसिनानै जों मोसौ फिसिना मोसौनि खिखौ जोङो अरगेनिक हासार हिसाबै जोङो बाहायनो हायो बा बै अरगेनिक हासारजों जोङो मैगं बायदिसिना गायनानै बेनिफ्राय मैगंखौ जोङो फानहरनानै जोङो फैसा बा रां खामायनो हायो आरो जुनारफोर फिसिनाय आदबाव जोङो गोबां रोखोमनि बिजनेस बा फालांगि खालामनो हायो जेरैहाय जुनारफोरखौ फिसिनानै नोङो दाम बुरजायाव फानहरनाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोङो फालांगि खालामहैनाय बेफोरबायदि जोंबो जोङो गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो लोगोसे बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि उफ्रा फैसा मोन्नो हायो जेरैहाय मोसौ फिसियोब्लाथाय जोङो मोसौनि गाइखेरफोरखौ फान्नो हायो आरो ना फिसियोब्लाथाय जोङो नाखौ फान्नानै रां खामायनो हायो